हँ हेलो जी कोन सब्जी लेनाइ छै जी आलू छऽ बारह टके बारह टके महगा नहि हमरा सभके एगारह टके तऽ सुपौलेसँ उठबै छिए हमसभ तऽ एक टकामे भाड़ा छै फेर हमरा सभके सड़ै छै तऽ वएहमे ने फेर आलू तऽ बाबू नहि नहि अल्लू तऽ बारहे टके बाबू लिअऽ पड़तऽ बारह टके छऽ प्याज छऽ बाबू बीस रुपैए किलो बौआ सभ बीस रुपैए बीस रुपैए हम कहाँ महगा करलिए हँ बाबू करैला करैला पच्चीस पच्चीस हँ पच्चीस रुपैआमे एक किलो बाबू मिलतऽ नहि महगा तऽ नहि छै नहि लिअऽ तऽ पड़तऽ पच्चीसे टके नहि पच्चीस रुपैआ ओहिमे एक रुपैआ कम नहि भेटतऽ ओहिमे एक रुपैआ नहि कम भऽ सकै छऽ नहि नहि ओ तऽ पच्चीसे टके हेतऽ की कियाकि हमरा सभके चौबीस टके उठबै छी हमरा सभके फेर भाड़ा छै सड़ै छै बहुत चीज ने छै फेर हमसभ जा तोरा नहि नहि पच्चीस रुपैआसँ एक रुपैआ कम भऽ सकैए तऽ हमरा घाटा लागि जेतै नहि नहि तेइस रुपैआ तऽ नहि भऽ सकतऽ हम करलिए हँ कि मार्केट महगे छै मिरचाइ दस रुपैए पौआ अरे अभी बारिशका मौसम है ने बाबू तो इसीलिए हँ नहि प्याजमे तऽ किछु कम नहि भऽ सकैए अरे अरे हम सब किछु जोड़िकऽ कहलिअऽ हँ तोरा दू टका पहिलहिए हम कम कऽ देलिअऽ हँ हँ नहि नहि पच्चीस रुपैआसँ एको रुपैआ कम नहि भऽ सकैए नहि नहि सब्जीमे कोनो ऑफर नहि